हमरा सङ्गमे कोन कोन घटना भेल हेँ से बतबैत छी जेनाकि दोस्तकेँ सखीकेँ साइकिल सिखाबैत रही सइकिलसँ टाँग फँसि गेल टाँग टूटि गेल टाँग टूटि गेल ओहिपर अपन गार्जियन लग घर अयलहुँ गार्जियन डाँटलक बाजलक तऽ ओकरा गार्जियन लग गेलहुँ पएर पकड़लहुँ हाथ पकड़लहुँ गोर लागलहुँ तऽ गलती हमरासँ भेलै तऽ हम तऽ गलती माफ केलियै तऽ आइ दिनसँ ओसभ हम काम नहि करैत छी नहि रहैत छियै ओसभ घटनामे हमरा डर लागैए गार्जियन हमरो बाजल ओकरो बाजल ओहि दिनसँ नहि सिखबैत छी नहि कुछ करैत छी डर होइए फेर केनो कुछ भए जेतै तऽ कतयसँ हम एतेक करबै कतयसँ गरीब लोक छी हम कतयसँ कोन चीज करबै केना ओकर इलाज करबै केना ओकरा कुछ करबै ओकरो गार्जियन बाजय हमरो बाजय